मध्य प्रदेश में बहुत सारे कला प्रदर्शन और उत्सव मनाए जाते हें जो राज्य की संस्कृति विरासत और समकालीन कला को प्रदर्शित भी करते हें इन में से जैसे कि बिरला म्यूज़ियम जो भोपाल में है वो सुबह नौ से ले के रात के आठ बजे तक खुला रहता है और उस में ये सब चीज़ें होती रहती है और मती शिल्प टेराकोटा आर्ट है जो सुबह के दस से ले के रात के वो मतलब रात के दस बजे तक खुला रहता है और वहाँ पर ये सब प्रोग्राम होते रहते हें और एक इस्टेट म्यूज़ियम है भोपाल में ही जो सुबह दस से ले के शाम के साढ़े पाँच बजे तक खुला रहता है और अभी हाल ही में हमारे यहाँ भारत भवन में फिर से होने वाला है अभी दो नांबर दो हज़ार तेईस को होने वाला है जो काफ़ी अच्छा कला का प्रदर्शन वहाँ पर होगा सभी अपनी अपनी पेंटिंग वहाँ ले कर आएंगे और उनका प्रदर्शन करेंगे जो भी उन्होंने कलाक्रतियाँ की है उन सब एक्जीविसन लगा कर वहाँ पर उनको बेची जाएगी और जिनको ख़रीदना होगा वो ख़रीदेंगे भी क्यूँकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वो लोग आर्ट और पेंटिंग बना कर वहाँ बेचते हैं और अच्छे से एग्जीविसन में लगाते हैं